हा हा अहिड़ा ॾींहं बि ईंदा आहिनि अहिड़ो वक़्ति बि ईंदो आहे जॾहिं लॻंदो आहे के बस हाणे घणेई थी वियो हाणे मां चित्र कान ठहींदसि हाणे मां ड्रॉइंग कान कंदसि हाणे अॼु न सुभाणे लेकिन वरी मूंखे यादि ईंदो आहे कि न हीउ त मुंहिंजी इच्छा शक्ती आहे जो मूंखे रोज़ु अभ्यासु करिणो ई करिणो आहे अगरि मूंखे हिन कला में निपुण थियणो आहे सुठो रहणो आहे अॻियां पंहिंजो वधाइणो आहे त मूंखे रोज़ अभ्यासु करिणो आहे रोज़ु करिणो आहे रोज़ु करिणो आहे त मां पंहिंजे दैनिक दिनचर्या में पंहिंजा कम करे पंहिंजो कलाक ॿ कलाक ज़रूरु पंहिंजे हिन अभ्यास जे लाइ कढंदी आहियां ताकि मां इन हिन में अॻियां वधां ऐं अॻियां रोज़ु अभ्यास सां ई पॉसिबल आहे हीउ संभव आहे कि मां पंहिंजी हिन कला खे ज़िंदो रखां ऐं रोज़ु कुझु नयों सिखां ऐं नो ॿियनि खे बि सेखारियां